बरथ'मान थिगैनो दंदे

मा रोखोमै जेन'बा अ' अ'अ' अ' औ औ औ दे नों साननाय बायदि जेरै सानदों बेखौबो आंबो हेफाजाब होगोन अ' औ औ औ औ औ औ औ

दा बेखौ दा बिनि सायाव मा बेबस्था बानायनांगौ

जागोन बिदिबा साबसिन जाहैगोन औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ होमबा बिदिबा साननैनि गेजेरावनो खालामसै औ औ औ औ

औ औ औ औ दे जायगाया बबाव लागोन जायगा लानानै औ औ औ

औ औ औ औ औ औ होनब्ला आं खबर होना दोननोसै माखासेखौ खबर होनानै दोनसै औ औ औ औ औ होनबा बेबायदिनो जासिगोनना बेबायदिनो खालामसै औ औ औ साननैनि उनाव सावरायसै होनबा आं माखासेखौ खिथाना दोनसै औ दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे